جی بولیں جی بھائی بولیں کیا چاہیے مٹر کے تو کیا نام ہے پچیس چل رہا ہے

ٹماٹر تو ابھی تھوڑا ریٹ زیادہ ہے ٹماٹر کا چالیس روپے ہے کیا کہہ رہے ہیں سر گاجر گاجر پینتیس آلو بیس بیس روپے سر جی جی پیاز بھی اویلیبل ہے جی پیاز تو آپ کو وہی پڑیں گے کیا نا جی جی جی جی صُبح صُبح منڈی لے جاتے ہیں منڈی سے لے جاتے ہیں پھر جی جی آپ نہیں نہیں سر آپ کو کوئی دقت نہیں ہوگی ٹھیک ہے آپ ایک بار سامان لے کے جائیں کوئی دقت ہوگی تو پھر ہمیں بتائیں آپ کوئی دقت نہیں ہوگی اِنشاء اللہ

جی ہماری دُکان کھوڑا کالونی دوسرے پشتہ پہ ہے

اوکے سر اوکے ٹھیک جی جی جی جی بالکل سب سبزیاں تازی ملے گی اِنشاء اللہ آپ کو ایک ہوتی ہے نا بھائی کیا نام جی جی اوکے جی جی جی جی